कुरसी हम ऑनलाइनमे खरिदलिए कुरसी नहि नीक अइ कुरसीमे कोनो टाँगे नहि नीक छै कोनो किछु छै तऽ कोनो किछु छै हमरा ई कुरसी नहि नीक लागल हमरा नहि पसन्द अइ ई कुरसीसब बड़ खराब होइ छै हम ओ बेकार किनलहुँ हम ओ करलहुँ ईसब हमरासबके नहि पसन्द अइ नहि देखैमे नीक लागैए कोनादिन रहै छै लोक कहै छै ऑनलाइन नीक होइ छै नहि ऑनलाइन नहि नीक होइ छै दुइ बेर बैठलहुँ ओ कुरसी टुटि गेल नहि नीक लागल ताहि दुआरे हमरासबके ई कुरसी नहि पसन्द अइ हमरासबके नहि नीक लागैए खराब होइ छै ईसब